अगरि मूंखे वञण जो मौक़ो मिले त मां हर सालु हरिद्वार ई वञण चाहियां थी छो हरिद्वार कंखल में असांजे सांई परमानंद जी पंज ॾींअहं वर्सीअ जो मेलो लॻंदो आहे उनखां पोइ असां हितो उल्हास नगर कल्याण मां गाॾी सिधी गाॾी एसी गाॾियुनि जी टिकेट कढाईंदा आहियूं हितो असां टीह पंटीह ॼणा गॾु वेंदा आहियूं असांजो परिवार बि गॾु हलंदो आहे असां हुते रस्ते लाइ पुड़ियूं कोकियूं मिठा लोला ॻचु तरे भाॼियूं ठाहे करे खणी वेंदा आहियूं ऐं सभु पंजटीह माण्हूं ई गॾु खाईंदा मौज मस्ती कंदा वेंदा आहियूं ऐं रस्ते में सतसंग कंदा भजन ॻाईंदा कीर्तन कंदा वेंदा आहियूं हरिद्वार पहुंची खाद कंखल स्वामी परमानंद भंडार आश्रम में हुते वञी रहंदा आहियूं उते ई पंजई ॾींहं भंडारा हलंदा आहिनि मौज मस्ती सतसंगु हलंदा आहिनि असां उते ई रहंदा आहियूं ऐं उते लंगर में शेवा करे ऐं उते ई भंडारो खाईंदा आहियूं ऐं सुबुह जो चई बजे उथी मौज मस्तीअ सां साईं साईं जनि सां गॾु बैंड बाजनि सां गीत गाईंदा नचंदा कुॾंदा गंगा नदीअ ते वेंदा आहियूं उते टुबकियूं ॾेई करे पोइ आश्रम में ईंदा आहियूं पोइ उते सतसंगु हलंदो आहे भंडारो हलंदो आहे सभु कुझु हलंदो आहे उनखां पोइ शाम जो वञी हर की पौड़ीअ ते आरती ॿुधंदा आहियूं आरती ॿुधी उते निकिरजे अ असांजो सॼो परिवार गॾु हलंदो आहे पोइ उते रस्ते मां पर्शाद वठंदा सीटरु वठंदा ऐं पंहिंजे परिवार लाइ जेको खपंदो आहे उहो वठी करे ईंदा आहियूं पोइ पंजई ॾींहुं उते आश्रम में रही करे पोइ छहे ॾींहं असां उतो निकिरींदा आहिंयूं पोइ उतो एसी सिधी गाॾी आहे उतो ई कल्याण अची रहंदा आहियूं